हाँ नमस्ते दीदी मैं बोल रहा हूँ इधर से आओ हम लोग को ना मसाज करना है और आप सबको है उसमें आपके में होता है ना मेरा सर सर दुख रहा है थोड़ा वह मसाज भी करना है हमको अच्छा चलो ठीक है मैं मेरा पास में ना पाँच छः जने हैं आप अपना वह वह लोग भी बोल रहा है कि हम नहीं कराऊँगा हाँ पैसा पैसा कितना लगेगा बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हो आप और कितना टाइम लगेगा मैडम मैडम कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा हाँ हाँ ठीक है मैडम और क्या क्या होता है मैडम मेरा चेहरा ख़राब नहीं होगा ना कौनसा क्रीम लगाते हो मैडम बहुत अच्छा म बहुत अच्छा बहुत अच्छा है मैडम आपको कब आऊँ मैडम खाली हैं आप ठीक है मैडम नमस्ते मैडम